हँ हम अपना हाथसँ पेन्टिङ्ग बनाके हम अपना सरजीके देने छियै जब हमर सरजी इसकुलसँ विदा लैत रहथिन तब हम अपना हाथसँ बहुत ही सुन्दर पेन्ट बनेलिए जो पेन्ट बनाबैमे हमरा बहुते मेहनत लगले हम एगो रुमाल कीनिके लैलिए ओहि रुमालके हम अच्छासँ चारू कातसँ काटि देलिए तब हम पत्ता सब तोड़िके लैलिए पत्ता सबके गाड़लिए एगो बाटीमे गाड़लाके बाद आटाके रङ्ग पिसलिए तब ओकरा आओर पत्ता सबके गाड़ल रसमे रङ्गि बनेलिए तब ओहि रङ्गसँ रुमालपर फूल उल बनेलिए आओर काते काते ओहिके बाद अच्छासँ एक टीचर लोक बनेलिए जे कुर्सीपर बैठल रहै ओहिके निचाँ बच्चासब बैठल रहै टीचर पढ़बैत रहै ईसब बनाके अच्छासँ पेन्टिङ्ग हम अपना क्लास टीचरके जब हमर क्लास टीचर क्लाससँ विदा लैत रहथिन तब हम देलिए ई देखिके हमर क्लास टीचर बहुत ही खुश होलखिन आओर बहुत ही भावपूर्वक से हो गेलखिन ई ईसब देखिके हमरो बहुते खुशी भेलखिन जब हमर क्लास टीचर जाइत रहथिन तब देलिए इएहसब हम कएलो छिए अपना क्लास टीचरके देले छिए इएहसब होइ छै हाथके पेन्टिङ्ग